हलो भाई साहब मैंने आपको कॉल किया था मैं यहाँ पूजा मेडिकल के जश्ट सामने खड़ा हूँ आप यहाँ आकर मुझे पिकअप कर सकते हैं

आप कितनी देर में यहाँ पर आ रहे हैं जिससे अपन आगे प्रस्थान करें

मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका बेट कर रहा हूँ ठीक है आप जल्दी से आइए ठीक है भाई साहब मैं रखता हूँ